हम को हिंदी में बोलने या लिखने में इस समय में कभी कभी कठिनाई होती है लेकिन इसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर लेते हैं और हम उसकी हेल्प से अच्छे से जो चीज़ हमें नहीं आती है उसको हम सीख लेते हैं या लिख लेते हैं या बोल लेते हैं इन्हीं सब चीज़ों से हमें बोलने और लिखने में कठिनाई होती है